टेक्नोलॉजीके कारण हमरासभमे बहुत बड़ा बदलाव अएलै हँ जेनाकि पहिले हमेसभ रेडियो जे छै रेडियोके माध्यमसे भेलै जेना कोइ समाचार सुनैके भेलै या कोइ गीत सुनैके भेलै तऽ हम समयके इन्तजार करै रहिए आठ बजतै नओ बजतै या बारह बजतै तऽ हमरा ई समाचार मिलतै अपन कि कहै छै गामघरके समाचार मिलतै या ई ढङ्गके गीत मिलतै या हम ई क्षेत्रके बारेमे या अपन एरियाके बारेमे कि विकास भै रहलै हँ ओकरा बारेमे जानकारी मिलतै इएहसब जानकारी मने एक आओर बेजोड़ चीज छै कि टेक्नोलॉजीके कारण जे छै हमरासभमे एहन बदलाव अएलै हँ एहन कि जकर जवाब नै छै कि समझलिए हमरासभमे बदलाव एहन अएलै कि जेनाकि हमरा आओर पहिले होइ रहै कि सिनेमा अगर देखैके होइ रहै तऽ हमरा आओर पहिले दुइ चारि दिना पहिले जेनाकि छै आपसमे जेना दोस्त भेलै कि कहै छै आओर कोइ जेना साथी सङ्गी भेलै ओकरा सभके लै के बातचीत करै पड़ै रहै कि हमरा छै ई हॉलमे ई सिनेमा लागल छै ई हॉलमे ई सिनेमा लागल छै तऽ ओकरा लिए मतलब देखै खातिर जेनाकि बारह बजै छै सिनेमा चालू होतै दुइ चारि घण्टा पहिले जाइ पड़ै रहै लेकिन आब एहन नहि होइ छै टेक्नोलॉजीके कारण जे छै हम अपन मोबाइलपर जेनाकि छै तुरन्त देखि पाबै छिए आओर टेक्नोलॉजीके कारण तऽ जेनाकि पहिले रहै छोटका मोबाइल मिलै रहै नोकियावला लावावला आओर आओर कतेक ने कम्पनी रहै लेकिन टेकनी टेक्नोलॉजी कारण आइ भै गेलै हँ कि सभके हाथमे बड़का बड़का मोबाइल भै गेलै हँ कि कहै छै वन जी टू जी फोर जी फाइव जी सभे भै गेलै हँ आओर बहुत बढ़िआँ काम करै छै अगर कहीँ हमरा किछु भेजैके रहलै तऽ तुरन्त कि कहै छै हम ई मोबाइलसे ओहि मोबाइलपर भेजि देलिए तुरन्त चलि गेलै एक क्षेत्रसे दोसर क्षेत्र एक एरिया दोसर एरिया चलि जाइ छै यहाँ तक कि अगर हमरा कोनहो भेजैके छै जेनाकि दिल्ली पञ्जाब भेलै कलकत्ता भेलै अगर हम बिहारमे छिए कोइ जिलासे छिए तऽ हम वहाँ तुरन्त भेजि पाबै छिए आओर जानकारी मिलि पाबै छै जेनाकि पहिले हमरा घरमे रहै कि छोटका मोबाइल रहै रहै तऽ एक दोसरके चेहरा हमे आओर नहि देखि पाबै रहिए लेकिन बड़का मोबाइलके कारण आब ई भै गेलै हँ कि कहैँ रहै छै एक दोसरके हम देखि पाबै छिए कि कै रहल छै कोन काम कै रहल छै कहाँ छै नहि छै आओर टेक्नोलाजिएके कारण हमरा जेनाकि छै कोइ एरियाके बारेमे हमरा जानकारी लैके छै कि कोन जगह छै नहि छै हमरा रोड नहि पता छै कोन रोड कहाँ जएतै नहि जएतै तऽ टेक्नोलॉजीके कारण कि कहै छै हमरा मोबाइलेपर मैप मिलि जाइ छै आओर मैप कारण हमरा दहिना जाइके छै कि बायाँ जाइके छै कि सीधे छै पूरब पच्छिम कोना छै सब जानकारी मिलि जाइ छै टेक्नोलॉजी छै आइके समयमे बहुत छै विकसित कै गेलै हँ बहुत बड़ा आइ कर्ज छै हमरासभके प्रति कि कहै छै एहसान छै अऽ बहुत बढ़िआँ छै टेक्नोलॉजीके कारण बहुत सारा बच्चा छै जे छै घरमे बैठिके पढ़ि लिखि पाबै छै टेक्नोलॉजीके कारण छै जे ओकरा एक दोसराके जानकारी मिलि पाबै छै यहाँ तक कि अगर किछु जानकारी नहि छै ओकरा कोइ क्वेश्चन नहि पता छै कोइ आन्सर नहि पता छै कोइ जानकारी नहि पता छै मौसमके बारेमे या कोइ चीजके बारेमे जानकारी नहि छै ओ बड़का मोबाइलके कारण टेक टेक्नीकल कारण टेक्नोलॉजीके कारण सबचीज जानि पाबै छै देखि पाबै छै सुनि पाबै छै टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िआँ चीज छै